जी हाँ हमारे क्षेत्र में कई प्राकृतिक संसाधन हैं जिन का उपयोग व्यवसाय गतिविधियों के लिए किया जाता है जिनमें मुख्यतः हैं तेल कोयला प्राकृतिक गैस धातु पत्थर और रेत इत्यादि ये प्राकृतिक संसाधनें अन्य प्राकृतिक संसाधन व सूरज की रोशनी मिट्टी और पानी पशु पक्षी मछलियाँ और पौधे भी प्राकृतिक संसाधन हैं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग भोजन ईंधन और वस्तुओं का उत्पादन के लिए कच्चा माल बनाने के लिए किया जाता है प्राकृतिक संसाधन के उपयोग से ही व्यवसायिक गतिविधियाँ वर्तमान में प्रचलित हैं